ہیلو جی جی جی مل جائے گا جی ساری چیزیں ہوتی ہیں بلیڈ بھی ہوتا ہے اور صوفہ ٹیبل ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بھی آپ کو چاہیے بتا دیجیے اور صوفہ ہمارے یہاں دس ہزار سے اسٹاٹنگ بارہ ہزار پندرہ جی وہ بھی مل جائیں گی جی جی ہوتی ہے وہ بھی مل جائیں گے جی جی ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو جو بھی چاہیے جی جی صبح گیارہ بجے کھلتے ہیں ہماری شاپ جی جی جی آپ گیارہ سے آٹھ بجے تک نو بجے تک بھی کھلتی ہے ہماری شاپ جو بھی آپ کو اچھا ٹائم لگے ہاں آٹھ نو بجے تک کھلتی ہے رات میں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھینک یو